चार लख टे हज़ार ॿावंजाह पंज हज़ार टे ॾह हज़ार सत सौ वीह वीह हज़ार चार सौ ॿ नव हज़ार हिकु सौ हिकु